तुज्या जिणेंतलो एक असो प्रसंग तूं केन्नाच विसरपाक शकना

एक फावट म्हजी मम्मी बरी ना जाल्ली आनी ती एडमिट आशिल्ली मडगांव हॉस्पिसियूंत आनीक तिका फक्त तकली उसळप आनी उलटी जावप हो इन्सिडंट घडिल्लो आनी ताका डॉक्टर कांयच करनाशिल्ले आनी तेणें डिसचार्ज दिलो हांव घरांत आयलें आनी फाटल्यान म्हज्या डिसचार्ज दिलो डॅडी म्हऱ्यांत आसतना पळयत जाल्यार परत तिका उलटी स्टार्ट जाल्ली आनीक तकली सामकी धरपाक जायना परत मागीर तेणें परत रेजिस्टर केलें आनी परत तिका थंयच एडमिट केलें एडमिट केलें आनीक ते म्हजो भाव आनीक मामा वचून एडी डॉक्टर म्हणून तेंचो मेन इन्चार्ज आसा तेचेकडल्यान वचून तेका मातशे चॅक करपाक लायलें तर दुसरे दिसा आयलो आनी तिच्या कमरांतल्यान फ्लुइड काडपाक ट्राय केली इन्जेकशनाच्यो व्हडल्यो सुयो घेतल्यो आनी पूण तिचें मेळना जालें फ्लुइड येच ना जालें परत मागीर ज्या दिसा हांव गेलां पय त्या दिसा तिका शेनवार दिसा बारांक सुमार तो आयलो आनी तिचे कमरांतल्यान तें फ्लुइड काडलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की तें तिका ब्रेनाक अशे हे रग्ताचे बबल्स मारता म्हळ्यार तेची एक शीर ब्रेनांत फुटलेली आसा मेंदूंत भितर आनीक ताका लागून ते सिरिंगा सिरिगांत भितर तीन रग्ताचे थेंबे दिश्टी पडले आनीक पयलीं म्हणपाक लागलो की तें अशें फ्लुइड काडून पळयल्यार तेजेर म्हणपाक सागलो एम आर आय करपाची कांय गरज ना मागीर म्हणपाक लागलो तुमी एक एम आर आय करून पळया आनी ज्या ज्या तेंच्यांनी आपोलोंतल्यान एम्बुलंस आपयली आनीक आपोलोंत धाडलें आमकां मागीर आपोलोंत व्हरोन एम आर आय केली एम आर आय करून पयतकीर तांगाय बी तेंच सांगलें आनीक तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी परतें त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जंय एडमिट आशिली पळय ताका त्या स्ट्रॅचराचेर घालून हालयत हालयत वयर व्होरोन सोडली आनी मागीर सांजचे साडे संक सुमार तेंच्यांनी आनी एक एम्बुलंस दिली आनी आमकां जी एम सींत शिफ्ट केलें त्या वेळार हांव फक्त एकटेंच तिका घेवन जी एम सींत वतालें आनी ती दोळे बंद करून ओग्गी सारकी कांयच उलयना कांय ना म्हणटकीर आमी सातांक सात साडे सात कांय पावणे आठांक कितें तरी जी एम सींत पावलीं जी एम सींत पावल्यार हांव एकठें आनी मम्मी पॅशंट मम्मी तर कांय उलयच ना मम्मीक म्हणपाक लागलो डॉक्टर तांकां म्हणपाक लागलो पयलीं कितें एक्सरे मार तकलेचो एक्सरे मारपाक व्हेली स्ट्रॅचरा वयलो काडली एक्सरेचे ते हेजेर घातलें आनी तिचो एक्स्रे मारून पयलो एक्सरेंतल्यान भायर काडलें परते म्हणपाक लागले सी टी स्कॅन करा सी टी स्कॅन करतानाय हांव एकठेंच उखलपाक खंय जाता बाबडो एकलो हेल्पर आयलो आनी दोगा जाणांनी आमी तिका घातलें तेन्ना तो सी टी स्कॅन बरो आयलो कांय हें ना नोर्मल म्हणटरी आमकां दिसलें की तें कांय आतां प्रोब्लम ना आनी त्या मोमंटाक लायटूय गेल्ली लायटूय गेल्या म्हणटरीर परत तेंच्यांनी एक्सरे काडलो परत एक्स एक्सरे काडुना सी टी स्कॅनाक घातली तेन्ना मागीर तो फॉल्ट मेळ्ळो की ताका हें आसा म्हुणून आनी मागीर तेंच्यांनी दवरली तशीच थंय यें केल आनी ड्रीप लावन दवरली आनीक वग्गीच आसा कांयच हें करना आतां तेन्ना म्हणल्यार म्हजो भाव आनी मामा पावले मागीर तिका परती एम आर आय करपा धाडली जे आमी आपोलोंत केल्लो पय त्या प्रोसिजर म्हाका कांयच कळना जालें बारांक सुमार तिची एम आर आय करून सांगलें की तिका भितर ब्रॅनांत शीर फुटलेली आसा आनी रगत भायर मारता आमी तिगूच जाणां रातचीं घेवन रावलीं मागीर राती म्हजो बारांक सुमार मावश मावशेचो चलो आयलो करून अशीं चार जाणां आमी रावलीं तिचे म्हऱ्यांत आनीक तिका ज्या वॉर्डांत एकशे आठ वॉर्डांत घातली त्या वॉर्डांत एकले बाबडे भुरग्याक अशें ऑपरेशन तकलेचें ऑपरेशन करून तो शुध्दीर आयला आनी तो व्हडल्या व्हडल्यान सगळी खाट हालयतालो आनी म्हाका मम्मी म्हऱ्यातं दवरलें आनीक भाव मामा ते डॉकटरा कडेन उलयताले म्हणटरीर हांव ते बोवाळान भिवपाक लागलें बोवाळ मारता तो पळोवन मागीर सिस्टर म्हणपाक लागली की तें कोरोनाचे पॅशंट आसा दुसरे कडेन घालतलो जाल्यार त्या परस म्हणपाक लागली थंयच राव आनीक आतां तुमचें म्हणपाक लागलें तिका ऑपरेशन करतलो जाल्यार व्हडलो कोण आसा ताची सायन जाय व्हडलो म्हणटकीर डॅडी आमचो बापायची सायन जाय पडटसी मागीर आतां डॅडी नाशिल्लो वसोन डॅडीक हाडप सांवड्डेच्यान आनीक तेचे सायन घेवपा खातीर मातशे हें तेका सांगप कितें हें टॅन्शन जाल्लें टॅन्शन जालां म्हणटकीर आमी ताका आनी सांगप ना अशें केलें आनी भावानूच ताचेर सायन मारली सायन मारप म्हणल्यारूय बी भंय कसो दिसतालो मागीर तिका कितें जायत आनी डॅडी आमकां उलयत काय अशें म्हूण आमी भिवून भिवून हें केलेंच एकदांची सायन मारली आनी तिका पावणे संक सुमार ऑपरेशनाक व्हेली फांतोडेच्या आनीक ताच्या नंतर ऑपरेशनाक व्हेल्ल्या कडेन सकाळ जातकीर मागीर आमी डॅडीक सांगलें आनी डॅडी मागीर णव म्हणल्यार थंय पावलो आनी आमी काडटा हेवटेन पासयो तेवटेन पासयो मारून मारून सामक्यो हें करून रावलीं मागीर तेन्ना म्हणल्यार आमच्या आत्यालो चलो आयलो म्हजो घोव आयलो अशें करून आमी अडेज म्हणल्यार वाट पयली अडेजांक सुमार मम्मीक भायर काडली तकलेक सगळें बांदलेलें व्हरून हांव डॅडी तिका आय सी यूंत सोडली आनीक तिंगा आयसीयूंत तिका उखलून घातली आमी आनी णव दीस ती आयसियूंत कांयच हें नासतना एक उतर ना कांय ना तशी उरली तातूंत भितर णव दीस जावन तिका धावे दिसा भायर काडली भायर काडटकीच ती शुद्दीर आयिल्ली आसली शुद्दीर म्हणटकीर पूण कांय उलयनासल्ली कांय ना ऑक्सिजनाचेर आसली फक्त आनीक तें व्हडलें ऑपरेशन केल्लें तकली हें करुन पयल्यार सामकें भंय दिसतालें तिका मागीर अशें करून करून तिंगा आमी एक म्हयनो काडलो जी एम सींत आनीक तिका एका म्हयन्यान घरा हाडली तिच्या खातीर नर्सी दवरल्यो देवा कडेन जायते कडेन प्रे केलें आमी साइबाबा कडेन मागीर तो आमचो फुलांचो खुरीस आसा ताजे कडेन घरांत व्हडले नवचंदी केली मम्मी खातीर अशें करून आमी तिका त्या हितुंतल्यान वाटायली आमीक तिका स्पेशियल अश्यो नर्सी दवरल्यो घरांत आनीक तिचें निवळ करपा खातीर टॉयलेट सगळें मागीर तिका फीड करपा खातीर तीं मनशां आसतालीं अशें करून एक म्हयनो तिका परतें घरा कडेनूय नर्सी दवरून तिची आमी सेवा केली आनी बरे भाशेन आसल्ली आसा अजून म्हणल्यार आसा आनीक पूण आतां तिणें खूब टॅन्शन अशें घेतलें आनीक बेडी वयल्यान उठपाक पळयना मदींच मातसो डॅडीक एक्सिडंट जालो आनी त्या शॉकांत ती मातशी भिली आतां आपलें कितें जातलें आपल्याक कोण पळयतलो म्हणटकच ती तिणें होप सोडलो ना जाल्यार ती चलताली भोंवताली आनी जेन्ना एक्सिडंट जालो डॅडीक तेन्ना आतां कांय ना अशें दिसलें तिका आनी आतां ती बेडी वेल्यान उठपाक पयना आनी जमनीक पांय लावपाक पयना पूण आतां सगळी सेवा डॅडी तिची करता अशें व्हडलो इन्सिडंट जो म्हज्या लायफान अजून पर्यांत हांव विसरूंक शकना